लोन जे हो गेलै बहुत प्रकारके लोन छै अहाँके जे सुविधा होइ छै वही लोनसभ लै छै जकर जे व्यवस्था छै वही लोन लै छै एक आओर लोन जे होइ छै जो आजकल जे देखै छियै गामे गाम बौआ कऽ लोन दै हइ ओहो लोन दै छै ओहोमे फेर टाइमपर पैसा दयके पड़ै छै नहि देबै तऽ ओहो लए घरसँ सामानसभ घीँच कऽ लऽ जायत आ नहि टाइमसँ पैसा देबै तऽ फाइन लगा देत बहुत किछु होइ छै लोनमे आओर बैंकमे होइ छै जे लोन लऽ लियौ बुझि गेलियै आओर टाइम जे अपन ओकर होइ हइ सधि जाइ हइ तऽ फेर ऑफर दै हइ अगर अहाँ अच्छासँ पैसा सधा देलियै तऽ फेर ऑफर आयत अहाँके तऽ फेर ओहिसँ जादा ऑफर आयत अहाँके लएके इच्छा छै तऽ लियो नहि लएके इच्छा हइ तऽ नहि लियौ आओरसभ जे हो गेलै आओर लोन जिसको लोन नही हो सकता जिसको कोइ उपाय नहि छै तऽ ओसभ की करै छै गाँव घरमे तनि जादा पाइवला होइ छै ओ से कर्जा लऽ लैत छै शादी ब्याह जेना जे लोन लय के पड़ै छै अगर कोइ साधन नहि छै ठीक नहि छै तऽ ओ गाम घरके जे कनि होइ नहि छै पैसावला ओ शादी ब्याह करयके खातिर शादी ब्याह जे होइत हइ तऽ बड़ा आदमीसभ लऽ लै छै पैसा सभ लऽ लै छै तब जा कऽ शादी ब्याहसभ करै छै फेर ओकरो टाइमसँ पैदा पैसा दै के पड़ै छै समझलियै बहुत दिक्कत होइ छै पैसाके लै के लोन लै के आओरसभ लोन होता बहुत प्रकारके होइ छै लोन प्लसमे आओरसभ की होइ छै हम एक दिन लोन अप्लाइ करय गेलियै छलए समझलियै लोन तऽ बैंकपर गेलियै बैंक सेंट्रल बैंक हमर छलै बैंक तऽ वहाँ गेलियै तऽ हमरा बहुत किछु बोललकै ये लगेगा वो लगेगा डाक्युमेन्ट्स ये मतलब सभकिछु लगेगा तब जा कऽ आपको तीन महीना का टाइम लेगा तीन महीनाके बाद आएगा पैसा तऽ हमरा रहै पैसाके जल्दी जरूरी तऽ की करियै तऽ लोन नहि लेलियै समझलियै तऽ गाँवए घरमे देखलियै ककरो ककरो से पैँचा कौड़ी लऽ कऽ आगे काम केलियै जे अपन रहै